हीअ मछुआरनि जी कास्ट नारेल पुर्णिमा आहे हीअ कोली समाज जी में ॾियाण वेंदी आहे हीअ पंहिंजे त्योहारनि में हार श्रंगारु ॾाढो मस्तु कंदा आहिनि ॾाढो ख़ुशीअ सां झूमंदा ॻाईंदा आहिनि नचंदा टपंदा आहिनि मिली करे डांस कंदा आहिनि इन्हनि सां असांजी उथणी वेहणी आहे हीअ भई असांखे सुञाणनि त पंहिंजे त्योहारनि में पंहिंजे शादीयुनि जे फंक्शननि में असांखे सॾु कराईंदा आहिनि त असां बि उन्हनि जे फंक्शननि में वञी करे उन्हनि सां मौज करे ईंदा आहियूं मिली करे डांसू कंदा आहियूं मिली करे मौजू मचाईंदा आहियूं इन्हनि जे इन्हनि वांगुर असां मस्तु मस्तु कपिड़ा पाईंदा आहियूं असां बि हुननि खे शादीयुनि ते घुराईंदा आहियूं उहो बि असांखे शादी ते घुराईंदा आहियूं त असांखे ॾाढो हिननि सां मज़ो ईंदो आहे